कढ़ी चांवर दाल पकवान साई भाॼी चांवर पुलाव दा दाल पक दाल पूड़ी दाल चावर आलू पटाटा जीरे में आलू पूड़ी ऐं कचरियूं चांवर खीचा आलू आलू बसर भिंडियूं बसर बिहनि जी भाॼी दाल तूरियूं तूरियूं निजी तूरियूं ऐं सेल मानी कढ़ी चांवर और